मेरी शॉप को आगे बढ़ाने के लिए मेरा परिवार मुझे अलग अलग इक्विपमेंट को लेने के लिए सहायता करते हैं और वो हर कठिनाई में मुझे समझाते हैं और मेरा प्रोत्साहन करते हैं और मुझे समझाते हैं कि यह चीज़ को वक्त लगता है कोई भी चीज़ कोई भी काम को करने के लिए टाइम देना ज़रूरी है तो इस तरीके से मेरा समर्थन मेरे परिवार वाले करते हैं